हमरा खाना बनाबैके समय बहुत अच्छा लागै छै ताकि हम जेकि घरमे सभ कोइ शुरुसँ ही खाना अपने बनाबै छियै घरके ताकि खाना जखनि जब ताकि हम सोचै छियै कि खाना जे हम बनाबै छियै अपना बादमे अपना पैसा भी करि सकै छी एकरासँ बिजनेस रेस्टोरेन्ट खोलि सकै छियै ताकि आबैवला समयमे अपन किछु बिजनेस स्टार्ट करि सकै छी इसिलिय अपन खाना बनाबैके शौकीनके पेशा बनाबैमे छियै इसिलियै ताकि आबैवला समयमे अपन मतलब खाना बनाना बहुत पसन्द छै इसिलिय ताकि ओ अच्छा लागै छै बनबैमे इसिलिय आओर आबैवला समयमे हम इहे सोचै छियै कि खाना बनाबैके लिअ आगे रेस्टोरेन्ट खोली ताकि पैसा भी आबै आओर आगे जाकऽ ई बिजनेस चलिते रहै इसिलिय हम ई सोचने छी कि खाना बनाबैके शौकके पेशा बनाबैके साथे खाना ओना एहिमे जादा किछु नहि करै पड़ै छै थोड़ा बहुत ये वो हो गेलै ओकर बाद आरामसँ अपना खाना बनाके दए सकै छी इसलिय हम ई सोचने छी कि खाना जेकि बहुत ही स्वादिष्ट बनै छै इसलियै आबैवला समयमे हम ई सोचले छी कि खानाके लेल एक रेस्टोरेन्ट खोलबै आओर वहाँपर बहुत अच्छासँ खुदसँ खाना वाना सभ करबै इसिलिय ताकि आबैवला समयमे जादा दिक्कत विक्कत भी नहि हो इसलिय खाना बनानेमे जादा मुश्किल काम भी नहि छै इसिलिय ई आसान काम छै कोइ भी बना सकै छै खाना खाना जेनाकि हो गेलै दालि भात सब्जी पापड़ आओर दालि भात चोखा सब्जी सभके खाना घरमे भी खाना कभी कदाल जैसे ताकि मानिलिय कभी मम्मी सभ घरमे नही रहै छै तऽ हम लोग खुदसँ बनाइ पड़ै छै खाना इसिलियै आओर हम सभ आबैवला समयमे खाना खुदसँ बनैबे आओर एहिके लेल होटल या रेस्टोरेन्टके की सभसँ जादा क्षेत्रके जे एहिमे दिक्कत विक्कत भी नहि होइ इसिलिय आओर खाना बनाबैमे जादा किछु ये वो भी नहि होइ कि खाना बनाना जादा टेन्शनके काम होवै है थोड़ा बहुत अबैसँ ओकरासँ भी हो सकै छै मगर दालि भात बनाबै छै तऽ बस कुकरमे चढ़ा दे खाना आओर आरामसँ बनि जाइ छै इसिलियै खाना बनाना ज्यादा मुश्किलके काम भी नही छै खाना बनबैमे जैसे कि किताब विताब देखके भी बना लेइ छियै ये वो जैसे मानिलिय खाना बनाबै नहि आबै छै बस यू ट्यूबसँ भी देखिके बना सकै छियै कुछ खाना एसन भी है ताकि से मान लिअ खाना बनाबै न आबै छै बस यूट्यूबसँ भी देखके बना सकै छियै कुछ खाना एसन भी है ताकि खाना स्वादिष्ट भी होना चाहिए आओर सभ लोक करि सकै छी खाना खाना सभ कोइ अपना बना सकै छै जेनाकि भऽ गेलै खाना बनाबैमे हमरा कोइ दिक्कत विक्कत भी नही होइ छै अपना रेस्टोरेन्ट खोलि लै हम सभ काम चला सकै छियै घरके पालन पोषण भी कऽ सकैय आरामसँ जेनाकि आर्थिक स्थिति अपना होटल या रेस्टोरेन्ट भी सही तरिकासँ चला सकै छै ताकि ओकरा आबैवला समयमे कोइ दिक्कत नहि होइ इसलियै रेस्टोरेन्ट भी सही जगह खोलै तऽ आरामसँ घरके भी चलै चलाइ सकै छै लेकिन ओहि रेस्टोरेन्टमे कुछ काम जरुरी छै ताकि आबैवला समयमे ओकरा कभी कोइ दिक्कत विक्कत कऽ नहि होइ इसिलिय खाना वाना बनाबैमे जादा दिक्कत नहि होइ छै ताकि ओ अपना काम पूरा कर सकै छै खाना बनाबैमे जादा कोइ भी टेन्शन वेन्सन भी नहि छै कि खाना ये वो अपना जे आबै छै अपना बनाकऽ उपयोग करि सकै छै खाना बनाबैमे इसलियै खाना बनाना जादा मुश्किल काम नहि छै कोइ भी खाना बना सकै छै इसिलियै खाना बनाना कोइ बड़ा मुश्किलके काम नहि छै